हैलो अच्छा ते तुस उ'ऐ बोला दियां न ब्यूटी पार्लर दा गै हां सनाया थोह्ड़ा हारा कोह्का बा में इं'या सुनेआ हा हां में हा में कुदै ब्याह् जाना हा इंया कुदै फंक्शन हा ते हा में कुदै कराना हा केह् आखदे उसी फैशियल ते वैक्सिंग मरो खरै जेह्की बी होग तां अच्छा अच्छा अच्छा में ऐलोवेरा आह्ली खरी ही इ'यां ऐलोवेरा आखदे खरा होंदा ई नेईं तां क्या खरी खरी में उ'ऐ लोड़दी ऐ सस्ती जेही गै नां बाह्में न फ्ही दिक्खी लैगे लत्तें ई होग तां लत्तें गी बी कराई ओड़गी अच्छा एह् दिक्खी लैगी कोह्का कोह्का रेट कनेहा नेहा ते फ्ही उस्सै स्हाबै अपना बी अपनी गंढ दिक्खियै गै कराना पौंदा नी ते साढ़ी गंढी पैसे बी किन्ने ते फ्ही अ'ऊं छाल देई ओड़ां ते फ्ही उत्त पैसे रपेऽ गै निं होन तां फ्ही में केह् करना फ्ही एड्डे मैंह्गे करियै फ्ही अं'ऊ उत्थें औगी ते सनाह्गी भला कोह्का नेहा सस्ता नेहा ते फ्ही में उ'यै कराना हां ओह् बी ठीक होंदा कोई नि अच्छा अच्छा एह् कोई त्रै बजे शा लेइयै ते फ्ही त्रै चार बजे दे बिच्च आहो खरी खरी आई जाह्गी खरी टैमै दी आई जाह्गी अं'ऊ खरी खरी